ہمارے علاقے میں بہت سی قدرتی وسائل ہیں جن کا استعمال بہت سی چیزوں میں کیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارا علی گڑھ شہر بہت مشہور ہے سارے شہروں میں اور یہاں سب سے زیادہ مشہور کام فیکٹریوں میں تالو کا ہوتا ہے جو کہ قدرتی لوہے سے لوہے کے سامان سے بنتے ہیں اور لوہے کو پگھلا کر یہاں پہ تالے بنائے جاتے ہیں کنڈیاں چوکھٹیں اِس ٹائپ کے کام ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ علی گڑھ میں کپڑے کا بزنس ہے یہاں پہ شیروانی بہت زیادہ پہنی جاتی ہے اور بہت ساری شیروانیوں کا بزنس بھی ہوتا ہے یہاں زمین پہ پھل سبزیاں اور گیہوں بھی اُگائے جاتے ہیں اور اِس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے زمین کا اور ہمارا علی گڑھ شہر سارے شہروں میں بہت مشہور ہے کیوں کہ یہاں پہ تالے کا کام سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اور وہ سب جگہوں جگہوں پر جا کر اُس کو سیل کیا جاتا ہے اور ہمارے علی گڑھ شہر کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں زمین بھی کافی زیادہ ہے جس پر ہم گیہوں سبزیاں اُگا کر اُن کو آگے جا کر بیچ سکتے ہیں